सिलाइमे हमरा बड्ड रूचि अछि लेकिन हम तऽ हाथसँ भी सियै छलहुॅं बादमे मशीन लऽ लेलहुॅं हम धागा सुइ बटम सबटा खरीद करके रखै छी अगल बगलके जे सियाबऽ अबै छथिन या सिखऽ अबै छथिन तऽ हुनको हम सिखा दै छियनि हमरा केओ सिखेलक नहि अपना मोनसँ सिखलहुँ आओर जब रुचि भेल अच्छासँ सिलाइ आ गेल तऽ मशीन लेलहुॅं मशीनसँ बहुत फायदा हमरा भेल लेकिन हमर जे मशीन अछि से साधारण मशीन अछि ओहिमे पीको बला सुविधा नहि अछि तऽ हम चाहै छी जे एक पीको बला मशीन लऽ लिअ जाहिसँ दोसर जगह जे पीको कराबय जाइके पड़ैत आछि से नहि जाइके पड़त ओहिसँ हमरा बहुत लाभ हैत अखन नहि अछि तऽ घाटा होइया तऽ हम चाहे छी जे एकटा बड़ी मशीन लिअ अखन हमरा पासमे छोटी मशीन अछि आ चूँकि पैसाके अभी अभाव अछि एहिके लेल नहि लेलहुॅं हैं लेकिन भविष्यमे एकर उपाय हैत तऽ जरुर लेब हम कियाक तऽ ई बड्ड फायदा बला चीज छै कनिक कनिक टा चीजके लेल हम दोसर जगह जाइ छी सियाबऽ ताहिसँ समय खराब होइ छै आओर अगला आदमी ओहन फिटिंगके सी भी न दै छै हम अपनेसँ खुदसँ सियै छी तऽ अपनासँ डिजाइन दै छी अपना पसन्दसँ सिलाइ दै छी एहिसँ हमरा फिटनेस रहैया सिलाइमे ब्लाउज सियै छी तऽ या ऊनके जे हम स्वेटर ईसभ बुनै छी तऽ हम अपना ढङ्गसँ हम अपना डिजाइन दऽ दऽ कऽ सियै छी अपना पतिके लेल अपना बच्चाके लेल तऽ हमरा बहुत आनन्द अबैया अगल बगलके जे औरत सभ या कोइ लड़की सभ अबै छथिन सिखऽ तऽ हुनका भी हम सिखा दै छी एहिमे हमरा बहुत आनन्द लगैया जे हम अपन ज्ञान दोसराके भी दऽ पबै छी आओर ओहिसँ दोसर औरतो सभके भी लाभ होइ छै